पयलीं म्हटल्यार म्हाका टॅक्नोलाॅजी ह्या क्षेत्रान खूब आवड आसा आनी ताकाच लागून हांव एम सी ए सी ह्या डिपार्टमेंटान गोवा युनिव्हरसिटीन शिकतां तशेंच पळयत जाल्यार टॅक्नोलाॅजी ह्या क्षेत्राचो जो स्कोप आसा गोंयान आनी भारतान खूब आसा तेकाच लागून हांव फुडें सोफ्टवॅर इंजिनियरींग ह्या क्षेत्रान फुडें वचपाक सोदता हातून सुद्दां तुका खूब कितें करपाक मेळटा म्हटल्यार तूं फ्रन्टेन इंजिनीयर जावपाक शकता किंवा तूं बॅकहेंडान वचूंक शकता किंवा तूं फक्त ग्राफिक्सूत पळोवपाक शकता डिजायनिंगांन वचूंक शकता म्हजें पयत जाल्यार म्हाका डिजाइनिंगान खूब आवड आसा कारण म्हाका ल्हानपणा सावन चित्रकला चित्रकलान आवड आसा सो ते पयत जाल्यार डिजाइनिंग हो क्षेत्र सोफ्टवॅर इंजिनियरींगान म्हाका सारको बसता आनी त्याच क्षेत्रान हांव फुडें वचपाचें चितलां हेका लागून म्हजे प्रयत्न खूब चालू आसा आनी हांव हातून खूब कश्ट घेतां आनी ह्यात क्षेत्रान डिझायनिंग यु आय ए युएक्सान हांव फुडें वयतलों